मैं अपने रसोई में मौजूद विभिन्न बर्तनों का वर्णन करने जा रही हूँ मेरे रसोई घर में अनेक प्रकार के बर्तन हैं जैसे कूकर हुआ कड़ाही हुआ कलछुल हुआ पलटा हुआ चिमटा हुआ थाली है लोटा है ग्लास है और चम्मच है अनेक प्रकार प्रकार के बर्तन हैं जिसमें मैं कड़ाही में से अनेक प्रकार की सब्ज़ी बनाती हूँ हरी सब्ज़ियाँ बनाती हूँ कूकर में दाल रखती हूँ तवे पर पराठा बनाती हूँ आलू का पराठा बनाती हूँ मेथी का गोभी का मूली का पराठा बनाती हूँ और अपने त चिमटे से चिमटे का प्रयोग करती हूँ उसे पलटने में अनेक प्रकार के पराठों को पल पलटती हूँ और पलटा से पूड़ि या छानती हूँ कड़ाही में से पूड़ी मैंने बनाली पूड़ी बनाती हूँ तो पूड़ी निकालती भी हूँ ऐ ऐसे मैं अपने बर्तनों को प्रयोग करती हूँ और उसमें चम्मच है चम्मचों में चम्मचों से मैं प्लेट में खाना निकलती हूँ बच्चों को देती हूँ खाने के लिए पल्ल प्लेट उसमें काम आ जाते हैं बच्चों के टिफिन के लिए खाना जो बनाती हूँ उसमें देती हूँ प्लेट में वो बच्चे खाते रहते हैं और जो कूकर है कूकर में मैं दाल पकाती हूँ खीर बना लेती हूँ और उसमें अनेक प्रकार की दालें जैसे मटर की मसूर की बनालीं दाल अरहर की बना लेती हूँ कड़ाही में हरी सब्ज़ी भी बनती है तवा पे रोटी भी सेक लेती हूँ पराठा और आमलेट भी बना लेते हैं तवे पे इसका प्रयोग किया जाता है जो इ सब खाते हैं अच्छी तरह से और चिम और बेलन है जो चकला है चकले पे मैं रोटी बेलती हूँ बेलन स के द्वारा जैसे कि रोटी भी सेक सेकना है गएस गएस पे रखके रोटी सेकती हूँ जिससे